ऑला कॅब एजन्सी ड्रायव्हर न्ही हांवें कॅब बूक केल्ली म्हाका कारवार वचपाचें आसलें पूण आतां म्हाका तातडीन दुसरे कडेन वचचें पडटा तेन्ना हांव कॅब म्हजी रद्द करपाक सोदतां तेन्ना म्हाका कितें करचें पडटलें तें मातशें म्हाका कळयात आनी जाता तितले बेगीन ती रद्द करात जर म्हाका लागून तुमकां कितले त्रास जाले जाल्यार म्हाका माफ करचें गरज पडली जाल्यार हांव तुमकां परत कॉल करतलें कितें कॅन्सेल करपाक मेळना कित्याक मेळना हांवें पयलींच सांगिल्लें म्हाका जर गरज नासतली जाल्यार हांव ती रद्द करतलीं म्हणून जाल्यार तुमकां ती रद्द करचीच पडटली कितें पयशे फारीक करचे पडटले ना हांव पयशे फारीक करचें ना म्हाजी कितेंय करून तुमी कॅब रद्द करात म्हाका दुसरे कडेन वचपाचें आसा ना जाल्यार म्हाका जंय वचपाक जाय थंय तुवें म्हाका सोडचें पडटलें जर तुमी सोडूंक शकना जाल्यार म्हजी कॅब रद्द करात हांव मागीर जाय जाल्यार दुसरी कॅब बूक करतलें देव बरें करूं